ऐसी बहुत सी चीजे हैं जो पहले हम खुद करते थे लेकिन अब टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं जैसे कि पहले हम कोई भी पत्र लिखते थे किसी के लिए तो हाथ से लिखते थे लेकिन अब कंपूटर के माध्यम से पहले हम कोई भी चीज किसी को देते थे तो हाथ से देते थे खुद करते थे लेकिन अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहले हम टिकिट बुकिंग कराने के लिए और कोई भी चीज बुकिंग कराने के लिए पैदल पैदल टिकिट बुक कराने के लिए रेलवे स्टेशन जाया करते थे ट्रेन का टिकिट बुक कराने के लिए लेकिन अब होम से ही सारा काम हो जाता है टेक्नोलॉजी अब इस तरीके से बढ़ गई है कि इसने पहले के बज़ाय अब बहुत सी चीजों को एक अलग रूप दे दिया है और अधिकतर चीजों को बदल दिया है